ہیلو کیا آپ الکریم ریسٹورینٹ سے بات کر رہے ہیں جی میں شاذیب خان بات کر رہا ہوں ابھی کچھ دیر قبل میں نے آپ کے یہاں سے رس ملائی اور شامی کباب آڈر کیے تھے جی لیکن ابھی جب مجھے یہ آڈر ملا تو میں بہت اداس ہوا کیونکہ آپ کی پیکنگ بہت خراب ہونے کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں خراب ہو گئیں ہیں کھانے لائق تک نہیں بچی میں اب ان دونوں چیزوں کو نہیں کھا سکتا اور میں یہ دونوں چیزیں واپس یا تبدیل کرنا چاہتا ہوں اگر یہ واپس ہو سکتی ہیں تو واپس کیجیے ورنہ مجھے تبدیل کر کے دیجیے اچھا تو آپ تبدیل کر دیں گے یہ دونوں چیزیں کتنی دیر میں دس منٹ میں ٹھیک ہے آپ ان دونوں کو تبدیل کیجیے میں جب تک انتظاار کر رہا ہوں